बचपनसँ अहाँकेँ पढ़ाई लिखाइ आओर अखन तकके सफर केहन रहल हँ आओर ई जे सफर रहल ताहिमे अहाँकेॅं की सभ योगदान रहल कोना पढ़ाई केलिऐ कोन स्थितिमे जे छै से अहाँ इस्कूल गेलिऐ गरीबी छलै या मम्मी पापा अहाँकेॅं पढ़बैके प्रयास केलक लेकिन अहाँकेँ कोन एहन समय आयल एहन जाहिमे अहाँकेॅं पढ़ैमे मजा नहि आयल या कम उम्र पर नौकरी पर चलि गेनाइ या फेर पढ़ैमे नहि मन लगनाइ या नौकरीओमे नहि मन लगनाइ से एतऽ तकके सफर अहाँकेँ जिन्दगीके तीस सालमे एतऽ तकमे अहाँकेॅं की सभ घटनाके एहन सामना करऽ पड़ल

आउर की आगाँ प्लान अछि अहाँ

आउओर किछु बतबिऔ अपना बारेमे